एतोऽ जे छथि जे हियाँ शिक्षाके मने सभ पढ़ियो लिख लै छथि लेकिन कोइ काम धन्धा हियाँ नहि छनि सभ बाल बच्चाके बाहर भीतर जाइके पड़ै छनि कमाए लए पैढ़ तऽ लै छथि आ मेहनत करै छथि लेकिन फल नहि मिलै छनि एहिके लिए सरकारके चाही फैक्टरी खोलै लए बिजनेस नया खोलि दै लए जे से मेहनत करै तऽ ओकर फल मिलैके चाही बच्चाके हौसला मिलैके चाही हुनका सभके इएह इच्छा हमराके छनि कोइ कोइ फैक्टरीके काम बेरोजगारके नौकरी दैके चाही इएह हमर आरके मोनके हौसला छनि देशमे पढ़ाइ लिखाइ पर पूरा कनि जोर दैके छनि बाल बच्चा मेहनत पूरा करै छथि लेकिन हुनका सक्सेसफुलके लिए नौकरी बाहर जाइके पड़ै छैशनि अपना परिवार से दूरमे रहिके पड़ै छनि से बहुत गाँवमे एहन कोइ सुविधा नहि छै जाहिमे बाल बच्चा कमाके पढ़ि लिखके कमाके खाके बढ़िऑं से नीक से रैह सकला हम इएह छियनि हम मिथिलाञ्चल मिथिलाके छी मैथिलीमे चाहै छी आर किछु नहि सीखू हमे छी बाल बच्चाके ट्यूशन दै छी इसकुल दै छी सुबह शाम भेल खूब खाना पीना खुआके इसकुल भेजै छी जब सामान रहैयया तऽ नजरि से दूर कऽके बाहर जाके काम करै छथि इएह चाहै छियनि जे सरकारके दुआरा कोइ बढ़िऑं काम धन्धा गाँवमे सुविधा मिलैके चाहियै